حیدرآباد ضلعے میں سب زیادہ اگانے اگائی جانے والی فصلیں چاول دال گیہوں اور سبزی ہے یہ یہاں پر سب یہ زیادہ کھاتے ہیں اور یہ زیادہ خریدار کرتے ہیں کسان یہ لاکر ایک مقام پر منڈی پہ ایک مقام پر بیچتے ہیں اور وہاں سے کچھ لوگ لاکر اپنی دکان پر ڈالتے ہیں دکان پر لوگ جاکے اسے خریداری کرتے ہیں اور خریداری کر کے اُسے فائدہ کرتے